हा भारत जे अंदरि जेके ॿ रांदियूं आहिनि उन सभिनी रांदियुनि में माइयूं जेके आहिनि औरतूं जेके माइयूं आहिनि उहे भाॻु वठनि थियूं जीअं त सान्या मिर्जा पी टी ऊषा दौड़ में ॾुकण में सान्या मिर्जा टेबिल जी टेनिस जी रांदि में ऐं गीता फोगाट कुश्तीअ में क्रिकेट में ऐं इलाही अंदरि महिल जेके माइयूं आहिनि उहे भाॻु वठनि थियूं उहा हिक सुठी ॻाल्हि आहे त माइयूं रांदि जे में बि हींअर मर्दनि सां गॾिजी कुल्हे सां कुल्हो मिलाए ऐं रांदि में बि भाॻु वठी रहियूं आहिनि